جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں آم کتنے قسم کے ہوتے ہیں ہاں وہی مینگو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مینگوز کے چار طرح کے آم ہوتے ہیں چوسا اور دسہری اور ایک لنگڑا ہوتا ہے اور ایک دیسی ہوتا ہے سب سے اسٹارٹنگ میں جو آم آتا ہے تو وہ دیسی ہوتا ہے جس جس میں کافی مٹھاس ہوتا ہے اس کے بعد جو آم آتا ہے وہ دسہری ہوتا ہے ہمارے یہاں دسہری کافی دن تک چلتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے لنگڑے کا لنگڑا جو آم ہے وہ کافی دن تک نہیں چلتا کیونکہ اس کا با بہت جلدی خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو جلدی ہمارے یہاں سے اس کی فصل ختم ہو جاتی ہے لنگڑا آم ان میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت ٹائم تک رک نہیں سکتا اس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے بعد میں جو ہمارے یہاں آم کی فصل ہوتی ہے وہ چوسا ہے چوسا آم میٹھا ہوتا ہے اور ان سب میں ہمارے یہاں اس کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے چوسے کی کیا خاصیت ہے وہ بھی زیادہ دن تک نہیں رکتا ہے اکچولی اس کو تھامنے کے لیے دوائیوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اس لیے چوسا جو ہے وہ سب سے لاسٹ میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں آم کی فصل ختم ہو جاتی ہے